अ हेल'

औ दे मा खबरमोन

मोनगोन मोनगोन मा मा साइज खौ नांगौ न'आव माने माने न'आव देनायबो दं नालाय न'आव स्पिसियेल देनाय औ न'आवनो देनाय न'आव देनाय मोजां न'आव देनायसो नालाय

मोदोमलायो आरोखि बे न'आव देनायआ बिराद मोजां दामासो एसे बारा जागोन न'आव देनाय न'आवनो बागान दंखायो नालाय दामा औ न'नि दामा के जि आव बार'स' बै माबाया बै साप्लाय माबा प्लास्तिक माबानाया पेकेट आ बार'स' के जि नालाय दस के जि बा बेसेबां जायो बार'स' बार' दस ए सात के जि औ औ बेयो बारासो जाहैबावगोनखोमा सात के जि ओम औ गारजाया सोर सात बार' गुन ए ओरैनो सात हाजार आद हाजार दु आद हाजार सारिस' आद हाजार सारिस' दे बे सारिस' आद्राखौ माबादो जाहोनोसै पुरा पुरि लानोसै न'आव देनाय जायोना कस्त'नो फोराननाय मानाय उवालआवसो देनाय जायोना सानसे नो देनाय औ उवालआवसो सानसेनो देबाय सानसेनो फुङाव खाबाय फुङाव खानानै देबाय सुनानै देबाय देनानै फोरानबाय सानसेनो फोराननांगौ सान्दुंबासो आरो मोजां खाब्ला सुनांला बै बिदिनो हाद्रिफोर नांलादोंबा सुदो एसे दै स'र' होदो दै स'र' ओहो दा बोथोराव सुनाङा बेबायदि माबानानै देदो आरो देनानै लोगो लोगो फोरानदो सानसेनो फोराननांगौ नङाबा मोनामो सान्दुं गोसाबासो देखानांगौ ओहो अखा हाबा जाया दाइरेक्ट सान्दुं गोसा ओहो बे मोनामो न'आव लोंजायो लोंनाया मोनामो आरोखि बेनिखायनो

थांदो बे दखाननि खोलाहानो जोंना न'आ जोंहा बेखौनो लोंबाय थायो बायनाङा

ओहो जोंना मुलि हासारबो सारा जेब्बो सारा गाव हारसिं रज'नाय खिलियो गोरलै गोरलैखौ खेबस'बाय देबाय आरो सानसेनो माबानांगौ सानसेनो औ औ दे दे देखानाय दंखायो माखासे दिनै सान्दुं दुंबा देबावगोन